हैलो हाँ हैलो फ्रूट हाँ फ्रूट की दुकान से बोल रहे हैं किस नाम से है फ्रूट की दुकान अच्छा अच्छा ऐसा है हमें चार पाँच तरह के विदेशी फ्रूट चाहिए तो कौन कौन से फ्रूट हैं आपके पास विदेशी जो मिल सकते हैं

तो हमें आठ दिन बाद चाहिए यह फल हमारे यहाँ फंक्शन है तो उसमें हमें आवश्यकता है इन फलों की तो क्या यह आठ दिन बाद एवलेिबल हो जाएँगे हमें दस दस किलो के करीब यह चार तरह के फल चाहिए

नहीं नहीं नहीं पहले तो पहले पैसे जमा करा देंगे हम नहीं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं होंगी हमको फल भी नहीं फल की जब हमें आवश्यकता है इसीलिए तो हमने आपके यहाँ फ़ोन किया है

नहीं हम आज ही पेमेंट कर देंगे आपके आपका वो ऑनलाइन अकाउंट नंबर वगैरह हमें बिल्कुल बिल्कुल मैं लिस्ट बना कर आपको भेज दूँगा और पेमेंट भी मैं आज कर दूँगा नहीं नहीं जब ही तो हम जब ही तो हमने इस के लिए फ़ोन किए थे

आपकी दुकान दुकान का क्या एड्रेस है आपकी का अच्छा अच्छा तो सुबह कितने बजे खुल जाती है सुबह दुकान अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है

ठीक है ठीक नमस्ते